एम्ब्रोयड्री हो आमच्या प्रदेशांतलो खास खाशेलो असो विणपाचो वो शिंवणेचो पद्दत आसा वेगवेगळे पॅटर्ना प्रमाणें एम्ब्रोयड्री करून शर्ट टावल कुशन हेचेर आमी वेगळे वेगळे पॅटर्न काडूंक शकतात हांवें ती विणपाची सूय आनी दागो घेवून बऱ्या पैकी डिजायन काडपाचो प्रयत्न केलो कुशनाचेर